عام شہروں کی طرح علی گڑھ میں بھی جیسے دیوالی ہولی دشہرہ رام نومی عید بقرعید شب برأت بارہ ربیع الاول اور ان سب یہ ساری چیزیں علی گڑھ میں بھی عام شہروں کی طرح منائی جاتی ہیں اور کچھ خاص چیزیں علی گڑھ میں بھی منائی جاتی ہیں جیسے سر سید ڈے یو نو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر سر سید ان کا برتھ ڈے ان کا یوم پیدائش علی گڑھ میں بہت اچھے سے منایا جاتا ہے بہت زیادہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ایسے کہ لوگ ان یہاں کے چرچے ہیں ہر پوری دنیا میں کہ ایسا منتا ہے یوم پیدائش سر سید کا تو یہ ساری چیزیں علی گڑھ میں تہوار کے ٹائم تہوار کے طور پہ منائی جاتی ہیں اور جیسے کافی ٹائم سے چلے آئے خاندان کی رسم و رواج بھی بہت سارے لوگ ایک دوسرے کا مل کر کے مناتے ہیں اور علی گڑھ میں یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے منائی جاتی ہیں اور جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی سارے تہواروں کی چھٹیاں ملتی ہیں اور سارے مذہبوں کو اپنا اپنا ویلیو ملتا ہے اور کرسمس بھی منائی جاتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور علی گڑھ کے اندر ہر چیزیں منائی جاتی ہیں جتنے تہوار ہوتے ہیں وہ سارے تہوار منائے جاتے ہیں